अगर अस किड्स दी गल्ल करचै तां किड्स जेह्ड़े न साढ़े बच्चे ओह् जेह्ड़ा ऐग्रिकल्चर जां पोल्ट्री जां डेयरी जां कोई फ्लोर जां कोई कारपैंट्र दा कम्म होंदा जां कोई ऐनीमल हैसबैंड्री ऐ ओह् कि'यां सिखदे न जां कोई फसल लानी ऐ तां ज्यादातर अगर ग्रांऽ दी गल्ल करचै तां ग्रांऽ च केह् होंदा कि बड़े सारे लोक अनपढ़े होंदे होर उं'दे जेह्ड़े माता पिता होंदे तां ओह् मतलब घर दा कम्म गी करदे ज्यादातर अपनी खेतीबाड़िया दा कम्म नि करदे जियां कोई मक्कां राही ओड़ियां तां उं'दे निक्के निक्के बच्चे होंदे जियां स्कूलां जंदे ओह् गोरमेंटें दा ओह् औंदे तां ओह् बी उंदे शा बड़ा कम्म सिखदे न होर जियां ओह् आस्तै आस्तै बड्डे होंदे जंदे तां किश बच्चे बचैरे नेईं बी पढ़दे ऐ तां ओह् बड़ी सारियां फसलां जियां लाना उं'दे मां बब्ब उ'नेंगी पैह्ले सखाई ओड़े दा होंदा होर उं'दा एह् रोजगारी दी साधन बी बनी जंदा ते एह्दे आस्तै जेह्ड़े बच्चे न उ'नेंगी सिक्खना बी बड़ा जरूरी ऐ कि के अस जेह्का अनाज खंदे न तां उ'नेंगी उगाना आह्ला कुस किसान ही होंदा ते ओह् किसान अपने बच्चें गी जेह्का सखा दा बड़ा अच्छा ऐ कि के बड़े सारे लोक ऐसे बी हैन कि जेह्ड़े अपने बच्चें गी कुछ बी कम्म नेईं दसदे न पर दस्सना बड़ा जरूरी ऐ अगर कोई कारपैंटर दा कम्म करदा ऐ ते नुआढ़े बच्चे जेह्ड़े किड्स होंदे तां ओह्दे शा बी सिक्खी लैंदे ते अगर कोई होर कोई फसलां लाने आह्ला जियां कोई किसान ऐ जियां कोई गोभी दी फसल लांदा ऐ जां कोई होर सब्ज़ियां बगैरा जां कोई थोम लस्सन बगैरा होर बी बड़ी सारियां फसलां होंदियां जि'यां के अगर तुस स धानै दी फसलै लेई लैओ धान लांदे जियां तां ओह्दे कन्नै बी जेह्ड़े बच्चे होंदे निक्के निक्के ओह् बड़ा कुछ सिखदे न उं'दे शा कि कि'यां धान लाने कि'यां जमीन जेह्ड़ी ऐ बनानी पानी पाना पौंदी ओह्दे च पैह्ले फ्ही उत्थुं बाद मिट्टियै च ओह् होर लानी पौंदी केह् आखदे उसी रुह्नी लानी पौंदी रुह्नी शा बाद फिर तैल्लू जे धान जेह्ड़े न त्यार होंदे न ते बच्चे उं'दे कन्नै खेढदे बी हैन होर उनेंगी बड़ा अच्छा लगदा होर बच्चे जेह्ड़े सिक्खने दा जेह्ड़ा इक कारण ऐ तां ओह् उं'दे माता पिता न ज्यादातर ते होर बिजनेस दी गल्ल करचै तां बड़े सारे बच्चे ऐसे बी हैन जेह्ड़े जि'यां कोई अगर शैह्र च रौंह्दे न ते ओह् उं'दे मां बब्ब जेह्ड़े बिजनेस करदे ते ओह् उं'दे कोला सिक्खी लैंदे